ड्रॉइंग बनाने के लिए बच्चों को छोट पर से ही उनको बनाने की शौक़ होती है उनको बताया जाता है और सिखाया जाता है ऐसे पेंसिल चलाना चाहिए और कलर कौन कौन सा लगता है कैसे लगता है कहाँ कहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए ओ सब बताया जाता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मन से अपने शौक़ से वो कला बनाने की कोशिश करते हैं छोट से ही वो उनको कुछ भी बनाते बनाते उनको धीरे धीरे आदत सी बन जाती है और वो धीरे धीरे बनाते बनाते उसको बड़े हो जाते हैं बड़े होकर बहुत अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा वो बनाते हैं कला बनाते हैं अच्छा पेंटिंग करते हैं उसमें रंगोली भी बनता ह रंगोली भी बहुत अच्छा बनाते हैं और किसी का ओ जो अच्छा अच्छा ओ होता है ड्रॉइंग होता है भगवान का फ़ोटो होता है किसी आदमी का फ़ोटो बनाना होता है उसको अच्छा से पेंटिंग करते हैं बनाते हैं और उसमें उनका ज़्यादा चॉइश होता है उनको छोट पर से उनका आदत बन जाता है कला बनाने की शौक़ होती है और जो बनाने लगते हैं कोई इंसान तो उसको बहुत अच्छा लगता है बनाने में कि हम इसको अच्छा से और अच्छा से बनाएँगे और आगे तक जाएँगे और उसमें सोचते हैं कि हमको कोई और अच्छा से बताए और सिखाए हमको बनाने के लिए वो बनाते हैं उसको रंगते हैं अगर अच्छा से बन गया है तो उसका कलर भी अच्छा ही होना चाहिए अगर कलर अच्छा बना है कलर अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगता है बेकार हो जाता है और थोड़ा सही नहीं बना है उसमें कलर अगर बढ़िया से भरा जाए तो उसमें बहुत अच्छा हो जाता है ठीक लगता है कला कला सब लोग नहीं बना पाते हैं जिसका मन बहुत ज़्यादा होता है बनाने के लिए उत्सुक होता है वो ही बनाते हैं किसी किसी को तो बनाने नहीं आता है लेकिन कोई बनाता है तो बहुत शौक़ से बनाता है उसको बनाने में चॉइस मिलती है अच्छा लगता है जब बनाने लगता है तो सोचता है हम क्या बना दें वो रात दिन उसको मतलब मेहनत करता है कि कब कितना अच्छा तक हम बनाएँ इसके बनाने के लिए उसको नींद भी नहीं आती है रात में सोती भी नहीं है या लड़की हो या लड़का हो जब बनाने का उसका वो हो जाता है कला उसका इतना मन लगता है बनाने में अच्छा से बना देगा मेहनत भी करता है दिमाग भी लगाता है बनाने के लिए तो उसका वो बहुत वो लगता है अच्छा लगता है कि हम और अच्छा बनाएँ इसको और अच्छे से बनाकर दिखाएँ मतलब सब लोग बनाते हैं कला ना कला बनाना बहुत अच्छी बात है सबके बस की बात नहीं है लेकिन जो बनाता है उसको बहुत वो होता है अच्छा होता है